ہیلو میں رفیق بات کر رہا ہوں کیا یہ ٹیکسی سروس ہے میں اپنے دوست کے لئے ٹیکسی بک کرنا چاہتا ہوں جی وہ منماڈ میں رہے گا اور مالیگاؤں واپس آنا چاہے گا جی وہ رات میں تین بجے منماڈ پہونچے گا ٹرین سے اور وہاں سے مالیگاؤں آنا چاہتا ہے اس کے لئے اسے ٹیکسی لائے گی جی کل رات میں لائے گی کل رات میں تین بجے جی اسے اس کے ساتھ تین لوگ رہیں گے ٹوٹل چار سیٹ جی کار رہے گی تو بہت اچھا رہے گا جی بل کی ادائیگی میں ایڈوانس میں کرنا چاہوں گا جی ٹھیک ہے آپ مجھے موبائل نمبر اور ڈرائیور کا نام بھیج دیجئے جی شکریہ